हेलो हा भाई तव्हां खे पैसा कीअं मोकिलियूं गूगल में खपे या बैंक अकाउंट में खपे या केश खपनि जहिड़े तव्हां नमूने चओ ओड़े हिसाब तव्हां खे पैसा मोकिलियूं तव्हां खे पैसा पहुची वेंदा ठीक आहे